पहिले बार हम एक बुक लेल रहियै आओर बुक पढ़िके हमरा बहुत सारा नॉलेज भेल रहै एक जनरल नॉलेजके बुक लेले रहियै ओकरा से हमरा बहुत सारा मतलब जी के के बहुत सारा नॉलेज भेल रहऽ बहुत तरीकाकेँ जे जानैके लिए मिलल रहऽ बहुत सारा ज्ञान मिलल रहै बहुत सारा ज्ञानके अर्जन होल रहऽ बहुत तरीके के मतलब जैसे कि हमरा बहुत कुछ ऐसा नॉलेज नहि रहऽ एक एग्जाम देले रहियै जेकरामे हमरा बहुत सुविधा होल रहऽ ओकरा पढ़के दएमे आओर अच्छा नम्बर भी आएल रहऽ पढ़के एग्जाम देल रहियै तऽ हमरा ओ बुक पढ़िके बहुत ही जादा अच्छा लागल रहऽ हमरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहऽ बुकके लेके हमर फर्स्ट प्रोडक्ट बुक ही रहऽ जनरल नॉलेजके आओर हम पढ़के बहुत खुश होल रहियै आओर हमरा बहुत जादा ही खुशी मिलल रहऽ उस बुकके पढ़के बहुत ही जादा अच्छा लागल रहऽ हमरा बुक